آپ نے کہا پانچ ڈسٹک کے نام بتائیں تو پانچ ڈسٹک کے نام یہ ہیں کہ سب سے پہلا حیدر آباد دوسرا سکندر آباد تیسرا نظام آباد چوتھا ظہیر آباد پانچواں بھی وقارآباد